होडीं म्हळ्यार जी आमी वापरता ती म्हणजे फ्रेन्डाची आसा दोस्ताची पूण ती म्हाज्या कडेन ना पूण ती लाकडाचीं आसा हे म्हाका खबर आसा आनी ती लाकडा पसून तयार करता आनी त्यो व्हडल्यो बोटी आसता आनी होडी सॅपरेट आसता आनी बोटी सॅपरेट आसता म्हणजे होडी म्हळ्यार पाय व्होडे म्हणटा तेंका त्या पायव्होडे जे आसा ते अशें म्हणजे ते खंयच्याय टायमार म्हणू नुस्तें मारपाक मेळना तेंका थोडो टायम आसता आनी बारीक आसता तितल्या एरिएन ती वचपाचीं आसता आनी ती जाळ घालून त्या हेतूंतल्यान नुस्ते मारता आनी बोटी ज्यो आसा व्हडल्यो त्यो भायर वोसोन पयस उंच वोसोन वचपा त्यो शकता तेमकां ते मोटोर बिटोर कितें तरी बोसोयतन ते तेक चोड पोयस वसोन नुस्तें मारपाक मारता आनी ते चड पोयस वचपाकय शकता आनी